हाल मावनाय जुनार फिसिनाय फिसा फालांगि आरो जेनोबा माखासे ओनसोलारि खामानिफोरखौ जेरै जेनोबा मिस्थ्रि फा मिस्थ्रि फाहामनाय माइ मिल दाउ फिसिनायफोरखौ गाव सोरनिबा मावनायखौ नुनानैबो सोलोङो आरो नखराव बिमा बिफा थायोब्ला बिमा बिफानि मावनाय दांनायफोरखौ नुनानै सोलोङो हाल मावनायखौ गामिफाराव गामि ओनसोलाव थायोबा गामिनि माखासे सुबुंफोरा हाल एवो आरो नखराव बिफाफोर थायोब्ला बिफाफोराबो एवो बेफोरखौ नायनानै सोलोङो थिख बेबादिनो नायदाव सोलोंदाव बाहेरायाव थांफादाव हाल मावनायखौ रोंलाङो जुनार फिसिनायनि बिथिङावबो थिक बेबादिनो माखासे सुबुङा जुनार फिसिनायाव जोबोर इन्ट्रेस थायो नखरावनो सैमा अमा मावजि बेफोरबादि जुनार फोरखौ लायो जेरै बेबादिनो बिमा बिफाखौ फिसिनाय नुयोब्ला फिसाफ्राबो सोलोंलाङो आरो माखासे दाब दाब जायगाफ्राव बेरायनाय बेरायनानै नुयोब्लाबो बेफोरबादि फिसिनायनि गोसो फिसिनायनि गोसो जानानै फैयो बेबादिनो सोलोङो फालांगिनि बिथिङाव बुङोबाथ' फालांगिया बबेबा हाथाइ बाजाराव बा सोरखौबा मावनाय दांनाय बिदि फालांगि बिजिनेस खालामनाय नुयोबा बिसोरनि प्रफिट जानानै बा बिसोरनि साकसेस जालांनायखौ नुयोबा खुद गावनो गाव नुनानै सोलोंनो गोसो जायो बा खायसेफोरा बिमा फिफािनि थोन्नायाव जायो मिस्थ्रिनि बिथिङाव बुंब्लाबो फाहामनायनि बिथिङाव बुंबाबो माइ मिलनि बिथिङाव बुङोब्लाबो बेबादिनो सोरखौबा नुदाव सोलोंदाव सोरबा लोगोनि जौगानायखौ नुनानै बा बिमा फिफानि मावनायखौ नुनानै बेबादिनो सोलोंलांनो हायो